अगर हम बात करें भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन से हैं तो अगर भारत की बात आती है तो सबसे लोकप्रिय खेल हमारा क्रिकेट है ये क्रिकेट गेम खेल ऐसा है कि इसे हर गली हर मोड़ में आपको खेलते हुए लोग नजर आएँगे इसे बच्चे से बच्चे बड़े से बड़े खेलना पसंद करते हैं इस सबसे लोकप्रिय बहुत ही लोग जाननीय गेम है ये वाला तो बहुत ही बढ़िया गेम है ये वाला और बात की जाए की देश की सबसे प्रसिद्ध एथलीट कौन कौन से हैं तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो मेरे हिंसाब से मेरे ख्याल से कि सचिन तेंदुलकर जी जो हैं उन्हीं की वजह से आज क्रिकेट को सकारात्मक तरीके से देखा जाता है अगर बात मेरे तरीके से की जाए तो बाकि मेरे को दूसरों का नहीं पता परंतु क्रिकेट में और भी लोगों ने बहुत ही नाम बनाया है जैसे कोहली हो गए विराट कोहली हो गए शमी हो गए और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं और अन्य खेलों की हम बात करें तो जैसे बैडमिंटन हो गया नीरज चोपड़ा हमारे जैव्लिन में हैं भाला फेंक में अभी उनका नाम आया है और पी टी ऊषा और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे भारत का नाम बहुत ऊँचा किया है और भारत को प्रसिद्ध बनाने में मदद करी है